मां बाइक सां भारत में केवल कानपुर तक वियो आहियां और पंहिंजे शहर सां पास में बाराबंकी हिकिड़ी जॻह आहे जेकी वीह किलोमीटर आहे जाते असांजो कारोबार आहे हुते वियो आहियां ॿियो मां बाइक सां काथे न वञणु चाहींदो आहियां छो की बाइक सां वञण में ॾाढी समस्याऊं कॾहिं कॾहिं अची वेंदियूं आहिनि और माण्हू विच में फ़सी वेंदो आहे त पोइ हुनखे न करे सघंदा आउं कुझु बि हिन लाइ न मां जो वेंदुमि काथे न का कंहिं खे बि वञण जी सलाह ॾींदुमि इहा बाइक तव्हां पंहिंजे घर में हलायो पंहिंजे शहर में हलायो उहो ठीकु आहे बाक़ी तव्हां जीअं गोवा वञो था त हुते किराए जी बाइक मिले थी उहा तव्हां वठी करे हलाए वठो तव्हां ऋषिकेश हरिद्वार वञो था हुते बि तव्हांखे किराए जी बाइका मिलंदी तव्हां हुते ई वठी हलायो हुनजो आनंदु वठो तव्हांं पंहिंजे शहर सां बाइक सां वञण जो प्रयास न कयो छो की हिन में ई समुझदारी आहे जय झूलेलाल